नमस्ते सर नमस्ते सर जी आप बिना मटेरियल बनवाना चाहते हैं सर या मटेरियल के साथ या लेबर चार्ज में तो उस हिसाब से आपको चार्जेज़ बताई जाएगी

तो मटेरियल आप देंगे न मटेरियल आप नहीं देंगे वो साइज़ साइज़ के हिसाब से वो मटेरियल रहता है न हिसाब से आपका मटेरियल है न अभी आपको का पास अभी दरवाजा में साइज़ होता है जैसे चार बाई तीन का ले लिया सात बाई तीन का और सात बाई तीन का ले लिया सात बाई चार मतलब चार का ले लिया ढ़ाई का ले लिया तो उसमें रेट अलग अलग हैं सात बाई तीन का तो समझ लीजिए कि पंद्रह हजार हो जाएगा आपका हाँ पंद्रह हजार तो मटेरियल के साथ बता रहे हैं न सब सब सब सब सब सब एकदम ओके ओके आपको कुछ नहीं केवल पंद्रह हजार रुपया देना है दरवाजा फिटिंग सब कुछ हम लगाएँगे लकड़ी सागौन रहेगी लड़की का सागौन का रहेगा जिस चीज़ का बात होगा वही चीज़ आपका बनेगा देखिए साहब जी कंसेसन उसमें होता है जब नंबर दो का काम होता है तो कंसेसन वो सागौन के जगह नीम लगाएँगे तो कंसेसन कर सकते हैं ओरिजिनल काम जो करते हैं वो उसमें कंसेसन नहीं होता है

आपको जो बोलेंगे वो ही लगाएँगे ये नहीं की आपको बोले सागौन उसमें नीम लगाएँगे ऐसा नहीं करेंगे सही जो काम करेंगे उससे ही पैसा भी लेते हैं

फ़र्नीचर करवाना है फ़र्नीचर करवा लो बेड बनवाना है बेड बनवा लो वो खिड़की का अलग रेट रहता है दरवाजे का अलग रेट रहता है खिड़की का मान लीजिए कि चार सौ रूपए स्क्वायर पकड़ लीजिए वो रहेगा माल के साथ उसमें ग्लास आएगा बीच में हैंडल चार बोल्ट ये सब उसमें फिटिंग के लिए आएगा

फ्रेम के हिसाब से ना फ्रेम के हिसाब से है नमस्ते